ہیلو ہاں ہیلو ہاں بولیے ہم مچھلی والی بول رہے ہیں بولیے

دو سو بیس روپئے کلو ہمارے پاس بھی مچھلی ہے ریہو مچھلی ہے بہت اچھی مچھلی ہوتی ہے ریہو دو سو بیس روپئے ریہو مچھلی سنگھی مچھلی چار سو روپئے کلو ہاں دس کلو لیجیے گا تو ہم کم کر دیں گے چار تو آپ کو تین سو اسی روپئے کلو لگا دیں گے بہت تازی مچھلی ہے میری بہت بکتی ہے سر بہت زیادہ ہماری مچھلی سپلائی ہو رہی ادھر ہاں کر دیں گے ڈسکان کیا ہوا ہاں کر سکتے ہیں پنی میں کر کے آپ کو دے سکتے ہیں پارسل بھی کر کے دے سکتے ہیں لیکن آپ چارج لگ جائے گا چارج زیادہ لگ جائے گا ہاں چارج زیادہ لگ جائے گا ہاں ہم سر ہم بنا دیں گے پھریس کر کے ہمارا تو کاروبار یہی ہے مچھلی آئی تو ہم اب نئی چیز کرتے ہیں ایک دم فریس کر کے دے دیں گے آپ کو لے جانے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوگا آپ بولیے دس کلو پندرہ کلو پانچ کلو جتنا بھی لینا چاہتے ہیں سر ہم دے سکتے ہیں یس سر دیں گے ہاں یعنی سنگھی مچھلی بھی آپ کو ہاں صفا صاف صفائی کا دھیان صفائی کر کے دیں گے تو دس دس کلو سنگھی مچھلی لیجیے گا دس کلو سر دس کلو سنگھی مچھلی اور کلو ریہو مچھلی